जीवन में कला अनेकों प्रकार से जरुरी है जैसे कि कला ही है जिसमें मानव मन और संवेदना वाले प्रवित्तियों को ढालने तथा चिंतन को मोड़ने अभिरुचि को दिशा देने का की अद्भुत क्षमता है कला हमारे कला हमें हमारें इतिहास हमारे संस्कृति हमारे जीवन और दूसरों के अनुभव को इस तरह से समझने में मदद कर सकती है जिसे अन्य माध्यमों से हासिल नहीं किया जा सकता यह प्रेक यह प्रेरणा चिंतन और आनंद का स्रोत भी हो सकता है कला शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य एवम प्रकृति का सुन्दर रिश्ता बनाने का है यह केवल सौन्दर्य बोध नहीं परन्तु बाहरी सौन्दर्य को आंतरिक सौन्दर्य से जोड़कर उसका सौन्दर्य समंजस्य व संरचनात्मकता को अपने अंदर उतारना है कला संस्कृतियों को एकजुट करने में मदद करती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है यह मनोरंजन अ कला समाज को कई प्रकार से लाभ पहुँचाती है जैसे कि यह मनोरंजन करता है दूसरा यह मूल्य को आगे बढ़ाता है तीसरा इसका उपयोग शिक्षा में जटिल विष अ विषयों को समझाने में मदद के लिए किया जाता है